हमरा सबके बिहार मे ई गर्व अछि जे मिथिला मे हमरा सबके एतेक काज होइया जे हमसब चाहे छठि पाबनि भेल चौड़चन पाबनि भेल या अथी हमरा सबके देवउठाउन एकादशी होइया ओहिमे अँगनामे घरमे भगवतीके घरमे से अरिपन परैया पथी होइया अँगना मे से हर हरबाह लिखल जाइया बनायल जाइय छठि पाबनि होइया हमरा सबके सब एहिमे एतेक गर्व अछि हमरा सबके जे मिथिला मे एतेक लोक आगू बढ़ल पहिने किछु नहि बढ़ै छलाए आ आब हमरा सबके एतेक काज आगू जा रहल यऽ से आब हमसब से एहि गर्व मे छी तऽ आब से हमसब एहिपर मे से ई कए कऽ छी जे मिथिलाके हमरा सबके एतेक काज हमरा सबके भए रहल यऽ हमसब एहिमे खुब आनन्द छी खुश छी जे हमरा सबके ई काज होइया आब हमसब से एहि पाबनि तिहार मे लागल रहै छी पाबनि तिहार हमसब करैत रहै छी एहि मे हमसब खुश छी एहि मे जे आइ फल्लाँ बच्चा छियै आइ चिल्लाँ बच्चा आएल एहि मे हमसब खुश छी